हां जी हा केरू थो ॻाल्हाए अच्छा कहिड़े नाले सां आहे तव्हांजो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे मां ॾिसी करे ॿुधायां थी ॿ मिन्ट होल्ड कयो हां जी ड्रेस त तयारु कोन्ह थी आहे अञा अरे त्यौहार केतिरा आहिनि हे न ॾिसो था होली आहे होली जे मथां वरी झूलेलाल जयंती चेट्री चंड आहे पंहिंजो वरी वरी आहे हाणे ईद आहे त स्टाफ़ ई कोन्हनि दर्जी हलियां विया आहिनि उनते त कोशिशि त मुंहिंजी हिकदमि ई रहंदी बट हो ई ॻाल्हि आहे न की अवलेबिल न तव्हांखे लास्ट लास्ट डेट कंहिं महिल खपेव हे थोरो ॿुधायो अच्छा पर्ची नम्बर कहिड़ो अथव तव्हांजो परर्ची नम्बर बि ॿुधाए रखो मूंखे हिक बार चारि सौ ॿारहं चारि हिक ॿ न चारि हिक ॿ ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे मां ॾिसां थी उनखे छो की मूंखे बि नंढा नंढा ॿार आहिनि न इन लाइ न त मां ई तव्हांजो ठाहे रखां मां ई ठाहे रखां कोई हुनमें वॾी ॻाल्हि कोन्ह हुई ठीकु आहे तव्हां नम्बर पंहिंजो ॾियो मूंखे नम्बर कहिड़ो अथव हा नव छह हि हा नव छह हिक अठ नव हिक नव अठ ॿ छह अच्छा ॿ छह अठ अठ ठीकु आहे ठीकु आहे मां नोट करे रखो आहे मां कोशिशि कंदमि की मां ई या त करे ॾे मां फ़्री थी पाईंदमि त मां ई ठाहे वठदीमाव न त दर्जी जो अचनि जो इंतज़ार करदम ठीकु आहे त मां कोशिशि हे ई करदम की हिक खां ॿ ॾींहनि में तव्हांखे डेवलप हो ॾई रखां ठीकु आहे डिलीवरी ठीकु आहे जी जी जी हलो ठीकु आहे हलो